हैलो नमस्ते अरे हमें अपनी लड़की कि शादी के लिए फोटोग्राफी करानी थी

आप आपना पैकेज आप अपना पैकेज बताइए कैसे क्या है

अच्छा चल जिस तरह से जैसे आजकल थोड़ा चला है फोटो भी खिचवानी है और फोटो सूट है विडिओ वगैरह है सभी चीज जो आजकल चल रहा है फैसन में वो सब करवाना है हमें

अच्छा अठारह हजार तो अठारह हजार तो काफी महँगा हो गया कुछ क्या कम हो सकता है

नहीं नहीं पू पूरा पूरा ही करवाएंगे इंगेजमेंट है तिलक है शादी है

अच्छा अच्छा तो विडिओ वगैरह अच्छी आएंगी ये तो नहीं है कि हाँ मतलब फोटो अच्छी न आए

मतलब हमारा कहने का मतलब है विडिओ है आप जब सूट करवाएंगी वो सब अच्छा नंबर वन

अच्छा अच्छा हाँ आब तो खैर आज कल के बच्चे तो ये जो ऊपर जो ड्रोन कैमरा वगैरह चलते हैं वही चाहते हैं बच्चे हाँ हाँ वही तो अरे अब बच्चों के लिए देना पड़ता है अरे तो आप अच्छा अच्छा तब पच्चीस हजार में हीं थोड़ा कन्सेसन कर लीजिएगा

अच्छा अच्छा चलिए ठीक है हम फिर बच्चों से बात कर लेते हैं ठीक है अच्छा नमस्ते चलिए ठीक है हम बच्चों से पूछ कर के आपको बताते हैं ठीक है नमस्ते